جب ہم اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ پکنک کے لیے جاتے ہیں تو ہم عام طور پر کسی پرسکون سبز اور کھلا کھلا یا سا جگہ پسند کرتے ہیں زیادہ طور پر پارک جھیل کے کنارے یا کسی پہاڑی علاقہ کا انتخاب کرتے ہیں اسی جگہ کو ہم اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ وہاں کے ماحول شانت تاز تازگی بھرا بھرا اور فطری حسن سے بھرپور ہوتا ہے شہر شہر کے شور شرابا سے دور ایسی مقامات پر کچھ وقت گزارنا بہت سکون دیتا ہے پکنک کے دن سب لوگ صبح جلدی نکلتے ہیں تاکہ پورا دن مزہ مزے سے گزار سکتے ہیں گاڑی میں کھانے کھانے کا سامان ہوں